हैल्लो मैं मधु शर्मा गल्ल करा नि रियासी डिस्ट्रिक चा ते असें घर इक इक गौ इक मैंह् कन्नै इक बकरी कुत्ता रक्खेदा ऐ अस गौ दी सेवा करनेआं सवेरे उट्ठियै जि'यां रुट्टी बनानी असें रुट्टी बनाने कशा पैह्लें इक पेड़ा लैना ओह् पेड़ा गवे देना फ्ही गवै दी सेवा करनी गवै दे झाड़ू मारना गवै दा साफ गोहा शोहा साफ करना फ्ही नुआढ़े बाद'च दुद्ध लैना फ्ही गवै गी घा देना पानी बगैरा पिलाना फ्ही नुआढ़े बाद'च गौ माता गी धुप्पा छावां करना नुआढ़े बाद'च फ्ही मैंह् दा मैंह् दी सेवा करनी गवै मेही गी बी घा शा देना गोहा साफ करना मेही दा बी मैंह् दुध्द शुध्द निं दिन्दी ऐ फिलहाल अजें सूने आह्ली ऐ अच्छा नुआढ़े बाद'च फ्ही मेही गी घा पत्तर देओ धुप्पा ब'न्नो फ्ही नुआढ़े बाद'च बकरियां लेइयै बकरियां बकरियां लेइयै चारणे जाना उठी बकरियां चारियै फ्ही उत्थेै घा शा पत्तर बड्ढियै देने बकरियें फ्ही बकरियां चारियै घर औना भिड्डां रक्खी दियां भिड्डें ई ऊन्न जेह्ड़ी असेंई बड़े फायदा दिन्दी ऊन्न ऐ जेह्ड़ी ओह् असें ऊन्न बेचनी ओह्दा असें बेनिफिट ऐ मतलब पैसे मिलदे न ते नुआढ़े बाद'च कुत्ता रक्खेदा कुत्ते ई फुल्का देना देहीं बगैरा सवेरे उट्ठियै उसी खिलाना फ्ही दपैह्री बेल्लै गौ धुप्पा होवै छावां करनी ब'न्ननी पानी शानी पिलाना उसी घा खिलाना ते नुआढ़े बाद'च फ्ही ओह् करना उसी छावां बन्नना गोहा शोआ साफ करना दुध्द लैना दुध्द लेइयै शाम्मी बेल्लै फ्ही दुध्द लेइयै ते दुध्द लैना दबाई दबूइयै देहीं शेहीं लाई लैना किश किश लाग्गा देऊड़ना किश खाई लैना घर बच्चे बुच्चें देऊना खाने गी ते नुआढ़े बाद'च फ्ही शाम्मी मेहीं गी घा शा देओ गवै गी दियो घा शा बकरी बुकरियें पत्तर लैने जाओ बाड़ियें दूर दूर बाड़ियें पत्तर लैने जाओ उत्थां पत्तर आह्नो बकरीयें गी देओ फ्ही नुआढ़े बाद'च बकरियें देई दाइयै घा शा फ्ही कुत्तेई कुत्ते ई फुल्का देओ कुत्ता साढ़े बड़ा कम्म औंदा कुत्ता असें रक्खे दा घर घर साढ़ै राक्खी करदा ऐ ओह् सवेरै शाम्मी बचारा राक्खी करा दा घर दी ते नुआढ़े बाद'च बस फ्ही गवै दा सवेरे दुध्द शुध्द लाओ ते